اتر پردیش میں دستکاری اور اور سرسائی کو آسان بنانے کے لیے حکومت نے مختلف فارمہاٹس اور سرکاری مراکز قائم کیے ہیں ان مراکز کے ذریعے نہ صرف دستکاروں اور فنکاروں کو سیدھا گراہک سے جوڑنے کا موقع ملتا ہے بلکہ بچولیوں کی غیر موجودگی میں اشیا اور قیمت بھی کم رہتی ہے اس طرح خریداری جس سستی ہو سک جاتی ہے اور دس پرکار کی اشیا عام عوام کی پہنچ میں آ جاتی ہے اگر آپ کسی خاص کتاب یا پروگس کی بات کر رہے ہیں تو کرپیا ان کا نام یا سدھم بتائیں تاکہ اور سٹیک جواب دیں